गेमां खेलने कन्नै दिल खुश होई जंदा शरीर होला फोला रौंह्दा मन बी खुश होई जंदा बाई नि चढ़दी दिल खुश होई जंदा इ'यां कोई दमागै गी टैंशन नि रौंह्दी ऐ